अभी करीब एक महीने पहले मैंने डव का हेयर फॉल कंडीशनर लिया था वह मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि वह कंडीशनर बहुत अच्छा है तो मैंने वो कंडीशनर जब इस्तेमाल किया तब सबसे पहले मैंने उसके पीछे जो बाते लिखी हुई थी कि हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है मैंने उनको पढ़ा तो उन बातों के हिंसाब से मैंने उसको इस्तेमाल किया और जब मैंने उसको इस्तेमाल किया मैं उसको करीब एक महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ तो जब मैंने उसको इस्तेमाल किया तो उससे जो मेरे बाल थे वह बहुत ही चमकीले होने लगे और बहुत ही स्मूद होने लगें और जैसा कि मैंने हेयर फॉल लिया था उससे मेरा हेयर फॉल तो बहुत कम हो गया मतलब पहले मेरे बहुत बाल झड़ा करते थे उसको इस्तेमाल करने से मेरे जो बाल हैं वह बहुत ही अच्छे और एकदम चिकने और चमकीले होने लगे और जैसे कि हर जगह बाल झड़ते थे तो मेरे वैसे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते और यह मुझे बहुत अच्छा लगा